बिजलीके बहुत सारा खतरा छै आओर बिजली जेनाकि छै बहुत जगह जे छै तारके ओनाही नङ्गा छोड़ि देल जाइ छै जैसे कि उ तार बारिशके टाइमपर कोइ छू भी देलकै आब फेरो ओकरो पानिमे गिरी गेलै तऽ ओकरामे करेन्ट आबै छै होइ छै कि जान मालके क्षतिके कारण बनी सकै छै फेर जेना कि मतलब तारके जे छै बहुत कम दूरीपर रखलो जाइ छै बाँससँ लटकाय कऽ तऽ ओकरोमे अगर कोइ गाड़ी आबीके सटी गेलै या कुछ होलै तऽ उ नोकसान पहुँचाबै सकै छै तऽ ई ला ई लोगके जागरूक होइके चाही आओर लोग के भी आओर सरकारके भी जल्दी ओकरा ठीक करल जाइके चाही जेनाकि कोइ कॉल केलक सम्पर्क करै छै अही सूचना मिले तऽ ओकर तुरन्त ओकरापर काम करैके चाही ओकरा लेल ई निरन्तर चेकिंग जाँच पड़ताल करलो जाइ ई सब करिकऽ ओकरा केनाहो ई करना छै जाहिसँ कि लोककेँ कामके क्षति नहि होइ उ चीजपर ध्यान दैके चाही सरकारके भी आओर लोककेँ भी तनिका जागरूक होइके चाही